जी हैलो नमस्ते नमस्ते जी हाँ बताइए हाँ हाँ मिल जाएगी गाड़ी जो है तो कहाँ कहाँ जाना है आपको गुड्डा पार्क और कहीं हाँ गुड्डा पार्क और कहीं नहीं जाना है अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है आप कहाँ कहाँ मिलेंगी जो है कहाँ से आपको पिकअप है और गुड्डा पार्क ले जाना है अच्छा इटौन्जा से तो कितने लोग हैं साथ में पाँच लोग हैं आप चलिए हाँ हाँ जी अच्छा नौ तारीख़ को जाना है हाँ ठीक है तो नौ अगस्त को जाना है जो है अच्छा अच्छा तो कितने बजे जाना है अच्छा गुड्डा पार्क जाना है और उधर से लाना भी है अच्छा अच्छा दोनों तरफ का है इटौन्जा से जाना है और इटौन्जा ही फिर छोड़ना है अच्छा अच्छा ठीक है तो आप दोनों तरफ का एक हज़ार रुपये दे देना नहीं ड्राइवर हम ही हैं हम शराब नहीं पीते हैं शराब मतलब जो है हम ड्राइवर हैं हम शराब पीते ही नहीं हैं हाँ तो आपका यह मतलब जो है आपका नंबर यही बुक कर लेंगे ठीक है तो नौ तारीख़ को कितने बजे जाना है आठ बजे चलिए ठीक है जो है आठ बजे आ जाएंगे ठीक है इटौन्जा में कहाँ पर मिलेंगे दुर्गा मंदिर ओके ठैंक यू